हमने गाजीपुर से पशुपतिनाथ के लिए ट्रेन से यात्रा शुरू की वहाँ हमको यहाँ से तो मैं अच्छे तौर तरीके से ट्रेन से वाराणसी इस्टेसन पर पहुँच गई लेकिन वहाँ से जब मैंने ट्रेन की यात्रा शुरू की तो वहाँ से भी मुझे जाते हुए भीड़ भाड़ कुछ ट्रेन में बहुत सारी दिक्कते भी आईं और कुछ सुविधाएँ भी मिली और सुविधाओं के अनुसार वहाँ हमने ट्रेन से जाते हुए कई तरह की दिक्कते जैसे कि लैटरिंग वाला सुविधा जो था ट्रेन में उसकी साफ सफाई में दिक्कतों उस वो सही नहीं था और उसमें ढेर सारी दिक्कते आई ट्रेन में और वहाँ से हम लोग ट्रेन से जब उतरे तो फिर हमने वहाँ पर बस से कुछ यात्राएँ की और वहाँ हम लोग जब इंडिया से नेपाल के बॉडर पर गए तो नेपाल में हम लोगों ने वहाँ से आये बारह तेरह सीटर और तेरह सीटर जो वहाँ कि पहाड़ी बसे थीं उससे हम लोगों ने वहाँ पर पशुपतिनाथ की यात्रा शुरू की और वहाँ पर हम लोगों ने तेरा सीटर गाड़ी से ही वहाँ पर पशुपतिनाथ पहुँचे वहाँ की रोड बहुत ही खतरनाक थी कितनी दूर तक तो ऐसी रोडे थीं जो कि एकदम सही नहीं था वहाँ पर ढेर सब आखिरी दिक्कते हुईं और हम लोगों ने सारी दिक्कतों को झेलते हुए पशुपतिनाथ किसी तरह से पहुँचे वहाँ पर हम लोगों ने होटल में रुके वहाँ पर नहाए धोए और कुछ चाय नाश्ता किए और फिर पसुपतिनाथ के दर्शन के लिए हम लोगों ने चल दिए वहाँ हम लोगों ने उस पहाड़ी चैन सीटर गाड़ी से ही वहाँ पशुपतिनाथ पहुँचे वहाँ पर उतर कर हम लोगों ने धीरे धीरे पशुपतिनाथ मंदिर में गए और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजा अर्चन किए और दर्शन पूजा वहाँ पर भी वहाँ की नेपाल सरकार के जो पुलिस वाले थे वहाँ पर सख़्त था वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कते न हुई आराम से ही हम लोगों ने पशुपतिनाथ का दर्शन करते हुए और प्रसाद ओरसाद चढ़ाते हुए धूप दीप जलाए और अच्छे ढंग से वहाँ पर पशुपतिनाथ का दर्शन अच्छे तौर तरीके से कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने फेरी लगाए कई तरह वहाँ अम्बे माँ देबी माँ के और वहाँ से सर समान खरीदते हुए हम लोगों ने फिर विष्णु लेटे हुए विष्णु भगवान के नीलकंठ भगवान के दर्शन किए और बुद्ध भगवान के भी दर्शन किए वहाँ से दर्शन करते हुए फिर हम लोगों ने अपने होटल में रुके और फिर रुकने के बाद फिर सुबह हम लोगों ने चाय नाश्ता करके फिर अपनी यात्रा यात्रा गाजीपुर के लिए रवानगी हो गए वहाँ से यात्रा करते हुए हम लोगों ने वहीं तेरह सीटर गाड़ी से फिर हम लोगों ने ट्रेन के वहाँ रेलवे इस्टेसन आएँ और रेलवे इस्टेसन पर फिर हम लोगों ने ट्रेन ये वाराणसी सिटी ट्रेन पकड़े और उसमें ढ़ेर सारी दिक्कतें हम लोगों को ट्रेन में बहुत ज्यादे दिक्कते हुई क्योकि हम लोग चालू ट्रेन से ही फिर वापसी का यात्रा किए